मुझे बहुत मैंने बहुत सारे अपने जीवन में डांस किया नृत्य किया है हर तरीक़े का नृत्य में जैसे हिपहॉप डांस हो क्लासिकल डांस हो बहुत सारे मतलब डांस किए हैं क्योंकि मैं डांस की क्लास शुरू से करती थी मुझे डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था तो मेरे सर जो है मेरे डांस की हमेशा तारीफ़ करते रहते थे उन्होंने मुझे ही अपने डांस के क्षेत्र में करियर बनाने का सुझाव दिया कभी कभी मुझे जो कभी डांस का जैसे कोई कोई ऐसा डांस होता है जो सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ऐसा नहीं है कि मैं उसे सीख नहीं पाऊँगी बस थोड़ा टाइम लगता है तो जैसे एक्ट्रेस एक बहुत ज़्यादा अच्छी नर्तकी का डांस कॉपी करना इसमें थोड़ा मैं अपने कम्फर्ट से बाहर चली जाती हूँ कम्फर्ट जोन से मतलब कि उससे मैं थोड़ा मुझे तकलीफ़ होती है सीखने के लिए क्योंकि किसी का भी कॉपी एक दम डांस करना बहुत ही ज़्यादा एक अपने आप में कठिन कार्य है क्योंकि एक दम उसका कॉपी एक दम उसी के जैसा डांस करना ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन धीरे धीरे मैं सीख जाती हूँ मतलब थोड़ा टाइम लगता है मुझे तीन महीने चार महीने का टाइम लग जाता है क्योंकि बार बार को उसी स्टेप को दोहराने में थोड़ा टाइम लगता है और वो जो मतलब अगर कोई अच्छा सिखाने वाला हो तो मुझे वो डांस मैं अच्छे से सीख सकती हूँ और कर सकती हूँ ऐसा नहीं है कि कोई कोई ऐसा डांस नहीं है जो मैं ना सीख पाऊँ मतलब जो मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर हो ऐसा कोई भी अभी डांस नहीं है नहीं है मैं हर तरीक़े का डांस कर लेती हूँ चाहे वो क्लासिकक हो चाहे ओड़िया डांस हो चाहे वो कहीं भी क्षेत्र का किसी भी क्षेत्र का डांस हो या किसी भी राज्य का डांस हो हर राज्य का अलग अलग डांस है तो मैं वो सारे डांस जो है प्रैक्टिस कर चुकि हूँ और अपने लाइफ़ में कर चुकि हूँ उसको मतलब किसी ना किसी समय में उस डांस को की हूँ तो इस लिए मुझे डांस करने में कोई तकलीफ़ नहीं होती